समाचार में मैंने कई बार वाद विवाद देखा है जो कि हमेशा राजनैतिक विषय पर होता था जैसे कि समाचार में मैं देखती थी कि एक तरफ़ बी जे पी के नेता खड़े रहते थे और दूसरी तरफ़ कॉन्ग्रेस के नेता खड़े रहेते थे ये दोनों अपनी अपनी योजनाओं के बारे में व्याख्या करते रहते थे बी जे पी वाले तो अपनी बी जे पी के नेता और कॉन्ग्रेस के नेता एक दूसरे की योजना को ख़राब बताते थे जैसे बी जे पी वाले होते थे वो बोलते कि हमारी योजनाऍं ज़्यादा अच्छी हैं और कॉन्ग्रेस वाले बोलते थे कि हमारी योजनाऍं अच्छी हैं पर क्योंकि जहाँ बी जे पी की सरकार है वहाँ बी जे पी की योजना सुचारू रूप से चालू रहती थी और जहाँ कॉन्ग्रेस की सरकार है वहाँ पर कॉन्ग्रेस की जो योजनाऍं कॉन्ग्रेस के नेता वग़ैरह बनाते वाे वहाँ पर सुचारू रूप से चालू रहती इस लिए दोनों को अपनी अपनी योजनाऍं अच्छी लगती और एक दूसरे की योजनाऍं ख़राब लगतीं और परंतु अगर एक तरीक़े से इन्हें देखा जाए तो जो योजनाऍं ये योजनाऍं स्थाई नहीं हैं क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो योजनाऍं भी बदल जाती हैं और दोनों के बीच में जो वाद विवाद का कारण है वो भी यही रहता है और यही देखने में मुझे बड़ा मज़ा अच्छा लगता है बहुत आनंद आता है क्योंकि वाद और विवाद में समाचार के माध्यम से हमें उन योजनाओं के बारे में पता लग जाता है कि सरकार के द्वारा कौन सी योजनऍं कब सुचारू रूप से चलाई जा रही है हाँ मैं एक एंकर को को नाम बता सकती हूँ जो हैं अंजना ओम कश्यप जी